میں آج اپنے گاؤں سلندا آباد کے ایک پنساری کی دکان میں گئی وہاں سے کچھ سر و سامان فروخت کیا جس میں کچھ سامان تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے اعلیٰ درجے کے تھے جیسے راشن سے جڑی ہوئی چیزیں جو کہ چاول گیہوں دالیں یہ ساری ہی چیزیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھیں اور مجھے خرید کر بہت خوشی محسوس ہورہی تھی لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو جیسے کہ کچھ تیار ہونے والی چیزیں فروخ خرید و فروخت کیا بچوں کے لیے کچھ کھلونے اور بھی کچھ اشیا تھیں جن کے دام بہت زیادہ تھے حالاں کہ ان کی کوالٹی بہت اچھی نہیں تھی پھر بھی وہ نہ جانے کیوں اس پر اتنا زیادہ سود اور بیاز لگا کر کے لوگوں سے جو ہے لیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے غلط ہے اس طرح کی چیزیں شہروں میں کم سے کم دام پر مہیا ہو جاتے ہیں لیکن گاؤں میں اتنا دام دینے کے لیے ہر ایک کے پاس کافی رقم نہیں ہوتا اور وہ بیچارے پھر ان کو لینے سے باز رہ جاتے ہیں تو میرے حساب سے ان چیزوں پر بھی کچھ دام کم ہونے چاہیے